मां महिनो अॻु उल्हासनगर मां हिक कुर्ती वरिती कॉटन जी हू ऐॾी त सुठी निकती आहे कपड़ो थधो सुठो जो ॿाहिरियंनि विदेशी कपड़नि खां बि जाम सुठो निकतो आहे ऐं उन जो हिक दम कलर बि न वियो आहे ऐं शॉर्ट बि न थियो आहे सुसी बि न वियो आहे